انتخابات کے دوران ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے انتخابات کے روز انتے ووٹ کا انتظام کرنا جس میں ووٹرز کی گنتی انتخابی کمیشن کے معیاری کوڈ کے تحت ووٹ کا انتخاب اور روز مرہ کی کاروائی شامل ہوتی ہے انتخابات کے لیے موجودگی کے باعث سرکاری کام میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں جوکہ بہتر طور پر کام کی کمی پیدا کرتی ہے انتخابات کے فوراً بعد انتخابات کی کاروائی کی منظمیت کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ نتائج کو درست گوئی کے ساتھ حاصل کیا جا سکے انتخابات کے لیے آفسران کو ذیادہ ترجیحات دینی پڑتی ہیں جس کی جہ سے دوسرے منصوبوں اور کاموں پر اثر پڑتا ہے اور اسی وجہ سے ہم پر بھی کافی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے انتخا انتخابات کے دوران امن کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی اضطراب یا جلسہ جو معمولی طور پر انتخابات کی روزمرہ کاروائی میں پریشانی پیدا کرتا ہو اسے روکا جا سکے انتخابات کے بعد جیتنے والی حکومت کو اپنے وعدے پر عمل کرنا پڑتا ہے جس میں انتخابی اقدامات کو عملی شکل دینا بھی شامل ہے انہیں اس پر مجبور کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ مشکلات انتخابات کے دوران سرکاری آفیسروں کو آتی ہے جس کی وجہ سے ہم پر بھی ایک پریشر پڑتا ہے جنہیں حل کرنے کے لیے تیاری اور منظم کاروائی کی ضرورت پڑتی ہے